जीअं त शहिरनि में माण्हू जो खाइण पीअण जो नेम टेम न हुअण करे खाधे खाधो शुद्ध न हुअण करे मानसिक तनाव सां सोचे करे हुननि जी शरीर में तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि त हिन जा सां बचण लाइ राजस्थान में अलॻि अलॻि स्वास्थ्य सेवा केंद्र जीअं त योगा केंद्र हलाईंदा रहंदा आहिनि सुबुह शाम सभई मिली करे योगा केंद्र ईंदा आहिनि योगा करण सां असांजे शरीर में फ़ुर्ती ईंदी आहे मन ख़ुशि रहंदो आहे माण्हू सुबुह शाम पंध बि कंदा आहिनि जंहिंसां स्वास्थ्य ठीकु रहंदो आहे घरेलू उपचार जे लाइ तरह तरह जा ई बूटनि जी दवा काढ़ा जूस जीअं त निम जी वण मां दवा ठवंदी आहे तरह तरह जूं दवाऊं ठहंदियूं आहिनि निम जा ॾाढा सारा फ़ाइदा आहिनि आंवला एलोवेरा उनजो रस पीअण सां बि पंहिंजो शरीर ठीकु रहंदो आहे इहे सभु इलाजु करण सां असांजे शरीर में ॾाढा फ़ाइदा मिलंदा आहिनि जेके असांखे तबियत लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे